नमस्कार हांवें तुमचे कडेन बोस कंपनीचें वॉशींग मशीन घेतिल्लें तें वॉशींग मशीन बरें चलता त्या भायर कपडे बी बरोबर वॉशान वॉश जाता त्याच बरोबर उदक बी कांयच तातूंत थारना आनी तुमचे सर्वीस मॅन जे आसात ते सर्वीसूय बरी दितात म्हणून म्हाका दुसरी ऑनलायनी वेल्यान वॉशींग मशीन जाय पडटलें